चित्र चित्रकार हमने अपने घर के बगल की पड़ोसी में जो सबको देखते थे न चित्रकार करते हुए चित्रकारी उस वही उसी से हम चित्रकार का शैली सीखें का चित्रकार से यह प्रेरित होते है कि चित्रकार में ऐसे बैठे हुए मन नहीं लगता है तो सोचते है क्या जो चित्रकार ही मेरे जीवन में अच्छा है उससे भी तो टाइम पास हो जाता है चित्रकार यह एक ऐसा सूची है जिससे की हम चित्रकार में ही चित्रकार से लोग अपना चित्रकार बना बनाके और अपना प्रो प्रो मेंशन आगे बढ़ाते है जो जिससे की उनका कमाई भी होता है चित्रकारी यह एक ऐसा शैली होता है जिसमे की लोग अपने चित्रकार में लोग कहते है कि जो आगे का शैली भी बढ़ता है बच्चे चित्रकार लोग भी कहते है जो आगे प्रोफेमेंस बढ़ाते है और बोलते है जो हमने चित्रकार से आगे कह इनकम कमाए है चाहे ये भी अच्छा हुआ है